हेलो हँ जी जी नमस्कार मैडम हँ हम सुभाषचंद्र मण्डल छी आ ओ आर के कॉलेजमे हम पढ़ैत छी विद्यार्थी छी पार्ट थ्रीके हँ तऽ आर के कॉलेजमे हम पढ़ैत छी अहाँ तऽ मैडम छियै तऽ किछु हेल्प चाही हमरा पढ़ाइ लिखाइ से संबंधित हँ हँ ठीक छै हँ अबैत छी कॉलेज पर लेकिन ओहिसँ पहिने किछु हमरा बता दिअ जी हँ होमसाइंसके बारेमे किछु बता दिअ होमसाइंस जे छै अहाँकेँ साइंस से जुड़ल छै बायोलौजी से जुड़ल छै तऽ ओहिमे किछु रुचि अछि हमरा जानेके किछु रुचि बताउ होम साइंसके बारेमे हँ हँ हँ हँ हँ हँ जी

अच्छा जी

हँ कनि दूर अछि गाँव हमरा आ हमरा साइकिलसँ आबऽ पड़ैया तऽ बाइक नहि अछि तऽ हम साइकिलसँ अबैत छी ताहि दुआरे डेली अबैमे कनि की कहबै कोशिश करैत छी डेली हम आबी हँ हँ हँ हँ अच्छा ओ तऽ बहुत बढ़िआँ रहत हमरा हमरा ओ बढ़िआँ रहत हँ

हँ नहि नहि हम क्लास करैके इच्छुक छी हम चाहैत छी डेली क्लास करी लेकिन ओएह जाय अबैके साधनके अभावमे कनि हमरा दिक्कत अछि छलऽ तऽ सकेंडे डिविजन लेकिन नीक नम्बर छलै कनि नम्बरसँ छूटि गेल छलै फर्स्ट डिविजन हमरा लेकिन लेकिन पार्ट वन टू मे हमरा नीक पार्ट वन टू मे नीक नम्बर अछि हमरा आ हम अथी कोशिश करैत छी कोशिशमे छी जे फर्स्ट क्लास हुए आ नम्बर अछि

हँ हँ ठीक छै ठीक छै हम अबैत छी तऽ अहाँ से भेट करैत छी

हँ नहि नहि एगो हमरा मित्र मिललथि हँ कहलथि हँ नीक मैडम छथिन होम साइंसके ओ बढ़िआँ पढ़बैत छथिन ताहि हम अहाँकेँ फोन कऽके गप केलहुँ ठीक छै ठीक छै हम अबैत छी ठीक छै